हल्लो हाँ हाँ मैं फूल बिकती हूँ हाँ हाँ हाँ मतलब हमारे पास हाँ हमारे पास लगभग सारे फूल है मतलब आप जो जो फूल चाहते हैं हमारे पास सारे फूल है अगर कोई है मतलब हाँ हाँ गुलाब है हाँ हाँ गेंदे हैं फूल है मतलब हमारा जैस्मिन है हमारे पास बेलपत्र है जो आपको चाहिए आप हमें बता दीजिए हम ओ ले आए आप किसी आप किसी त्योहार के लिए ले रहे हैं हाँ हाँ हाँ तो बताइए और क्या चाहिए

हाँ हमारे पास पार्सल है मतलब हम आपको आपको जिस जगह पर चाहिए हम वहॉँ पर आपको दे देंगे हाँ हाँ हाँ हम फ्रेस ही देंगे

मतलब अगर गेंदे की हम बात करें तो हम दस हजार लेते है दस के जी का नहीं नहीं दस के जी में दस हजार अब मतलब सोचेंगे दस के जी कितना होता है बहुत ज़्यादा और आपको और आपको गुलाब हम बीस हजार हमारे पास लाल हमारे पास लाल होता है सफेद होता है ये दो बिकने वाले बहुत ज़्यादा होता है तो हम ये सारे ज़्यादा रखते हैं और अगर आपको और किसी चीज का चाहिए तो हमें बता दीजिए हम ला देंगे हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मैं भेज देता हूँ हाँ जी मैं रखती हूँ